जैसेकि हमर हियाँ होइत छै मतलब हमर सबके बिहारमे सबसे जादा मिरचाइ मतलब मिर्चीके मिर्ची लोग जादा खायके पसंद करैत छै मतलब कोइ भी सब्जी अगर बनबैत छियै तऽ सबसे जादा मिर्ची कहलक हमरा तनी झसगर चाही मतलब खूब झसगर बनाके दहक किछु भी मिर्ची हो गेलक ओकरा साथ कहलक टमाटर भी थोड़ा दय दैया अदरक हो गेलक लहसुन हो गेलक ई सब चीज मतलब हर एक सब्जीमे ई सब चीज मतलब जादा कहैत छै जे हँ यूज करके हमर बनाके दिहऽ आओर बाँकी जगह अयसे कोइ कोइ मतलब अइसन अइसन जगह हइ जहाँ पे मतलब मिर्ची कम हो गेलै आओर बाँकी बहुत मतलब मीठा खाना पसंद करैत छै आ हमर सबकेँ जैसे बिहार हो गेलै तऽ बिहारमे सबसे जादा मिरचा आ तेल हो गेलै तऽ तेल जैसेकि बहुत आदमी अइसन रहैत छै जे बिहारमे तेल दोकान से कीनके लबैत छै हमर सबके हइ जे नहि दोकानसँ नहि लाबैत हियै अपन खेतमे से जैसे सरसो होलक तऽ सरसो सरसोके तेल पेराके ओकरा बाद अपना घरे रहैत छै रखल तऽ ओकरे सब्जी हमसब बनबैत छी जादातर ओकरा बाद हइ से जैसेकि सरसोके तेल हो गेलै मतलब सब मिरचा सबसे जादा पसंद करैत छै कोइ भी चीज चटपटा हो गेलै ओहे सब चीज खायके मन करैत छै आओर लहसुन हो गेलै अदरक